हिते जेको सवालु पुछियो वियो आहे सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं नवजात शिशु स्वचछ वातावरण में रहें और स्वस्थकारी स्थिती में बीमार न रहें हक़ीकत में तमामु सही ॻाल्हि आहे त सफ़ाई आहे न उहो भॻवान खे वणंदड़ शइ अथव महात्मा गांधी त क्लीअर चवंदा हुआ भई सफ़ाई बिना जो जेकी आहे न प्रार्थना भॻवान न स्वीकारींदो आहे पहिरियां माण्हू खे सफ़ाई करणु खपे सफ़ाई माना तन जी सफ़ाई मन जी सफ़ाई पोइ अचे थी पहिरियां तन जी सफ़ाई हुअणु खपे हिते जेको पुछियो वियो आहे नवजात नंढा ॿार स्वच्छ वातावरण में सही वातावरण में माना साफ़ु वातावरण में रहनि उन लाइ असल में माइट जो जेको फ़र्ज़ु थिए थो ॿार जी संभाल रखी करे सुठे नमूने हुनजो संभाल कनि ऐं अहिड़े नमूने नंढो ॿारु हुजे उनजी जेकी गोदड़ी हूंदी आहे जिते सुम्हारियो वेंदो आहे जिनि ॻोदड़ियुनि ते गोदड़ियुनि ते उहो बि सुंदरु हुअणु खपे स्वस्थ हुअणु खपे सुंदर जो मतलब सुहिणी न पर स्वच्छ ऐं साफ़ु हुअणु खपे ऐं इन करे छा थींदो जेकॾहिं ॿार खे सफ़ाई जे अंदरि रखंदासीं उन वातावरण में रखंदासीं त उहो ॿारु कॾहिं बि बीमारु कोन थींदो बीमारी जो शिकारु कान थींदो त सफ़ाई त ज़रूरी आहे पहिरियां तंहिं करे तॾहिं चवंदा आहिनि को बि संत या महात्मा या ऋषी सुबुह जो उथी करे पहिरियां कलाकु पंहिंजे शरीर लाइ कढंदा हुआ भई शरीर खे साफ़ु रखिजे पोइ हुनजो सपेरा मन भई भई मग़ज़ खे मज़बूत करण लाइ मन खे मज़बूत करण लाइ योगा कंदा हुआ तंहिंखां पोइ शरीर खे साफ़ु करण लाइ भई सनानु थियो या ॿियो कुझु क्रियाऊं करे तंहिंखां पोइ सुठे नमूने उनजो आहारु वठी करे शरीरु मज़बूत रहे असांजे असांजे माइटनि जे फ़र्ज़ में अचे थो जेके नवजात जेके नंढा ॿार आहिनि उहे बि मज़बूत थियनि अहिड़े नमूने उनखे आहारु उनखे ख़ोराक मिलणु खपे सुठे वातावराण में रहणु खपे उते जिते रहूं था ॿारनि खे पाण सुम्हारियूं था उहे जेके इहे गोदड़ियूं आहिनि या जेके चादरूं आहिनि या जेके विहाणा आहिनि जिते बि पाण ॿारनि खे रखूं था उहे साफ़ु हुअणु खपनि सुं ऐं स्वच्छ हुअणु खपनि ख़ोराक बि हुननि खे पोष्टिक हुअणु खपे इहे जेके ॻाल्हियूं हूंदियूं त असांजो ॿारु जेको नंढो शिश आहे शिशु उहो मज़बूत थींदो तंदुरुस्तु थींदो ऐं तंदुरुस्तु माण्हू ई समाज जी सेवा करे सघंदो देश जी तंहिं करे चवंदा आहिनि सब खां पहिरियों जंहिं करे जे माण्हूअ जी नैमत हुजे त माण्हूअ जो शरीरु उहो शरीरु कॾहिं थींदो जॾहिं माण्हू स्वच्छता में रहंदो पंहिंजी सफ़ाई ते रहंदो सफ़ाई तंहिं करे ज़रूरी आहे एतिरे अंजे असांजे गुजरात में हिकु असांजो थी वियो हिकु ऋषी सुठो संत थियो उन त इहो चयो सफ़ाई जेकी आहे न भॻवान जी उहा सभ खां वधारे नज़दीक जी इबादत आहे उनजी माना प्रार्थना आहे जीवन जे अंदरि सफ़ाई हुअणु ज़रूरी आहे त इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि नंढनि ॿारनि खे ख़ासि करे नंढा ॿार जेके आहिनि जेके आईंदह जा अबा आहिनि उहे मज़बूत हूंदा त समाज मज़बूत थींदो चवंदा आहिनि भई हिटलर हिक हंधु लिखियो हिटलर खां जॾहिं पुछियो वियो हो तू सॼे देश दुनिया खे कीअं थो डिॼाएं तॾहिं हुन चयो मूं वटि मज़बूत ॿा यूवा आहिनि उहो कॾहिं यूवा मज़बूत थींदो जॾहिं नंढे हूंदे ॿारु मज़बूत थींदो अॼु जो ॿारु सुभाणे जो माना आईंदह जा अबा आहिनि त ॿारु जेकर मज़बूत हूंदो त उहो जवानु मज़बूत थींदो ऐं जवानु मज़बूत यूवा ई समाज खे सुंदरु ठाहे सघंदो देश खे सुंदरु ठाहे सघंदो पंहिंजी त रक्षण करे सघंदो समाज खे बि रक्षण ॾेई सघंदो देश खे बि रक्षण ॾेई सघंदो ऐं देश खे मज़बूत करे सघंदो त ज़रूरी आहे सफ़ाई हुअणु ज़रूरी आहे